जोंनि ओनसोलाव गासैबो थोजासे मोनजायो गासैबो रोखोमनि मेगं थाइगंखौ जोङो न'वावनो बानायनानै जानो हायो मानोना जों जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि दैखौ जों मोनो जेरै बेखायनो जोङो मैगं थाइगं गासैबो मुवाफोरखौ जों न'वावनो मावनानैबो जानो हायो आरो हाथाइ बाजारफोरावबो मेगं थाइगंनि आंखाल गैया आरो जोंनि ओनसोलनि लोंनाय दैफोराबो गोग्गो बांद्राय आइरन गोनां नङा जोंनि नख'रनि दैयाबो मोजां साफा साखोन सिखोन जि सुनाय बायदिसिना खामानि दामानि मावनायफोरावबो जोङो न'नि दमकलनि दैजोंनो मोजाङै सुनो हायो आरो खाथि खालाफोरावबो दैसा फिसा फिसा दङ बेफोरावबो जि सुनाय बायदिसिना मैगं थाइगं बासन बातन सुनायफोरावबो जों बिफोरावनो बायनो हायो जोंहा जों दैफोरावबो जेबो जेंना गैया गोबांद्राय जेंना जोंनि बे ओसोलाव दैनि गैया बेखायनो जों दैफोरा आइरन थानायफोरखौबो जोङो फिल्टारावहा बाला अन्थाइ बायदिसिना होनानै गोग्गो दै खालामनानै आरो लोंनाय दैफोरखौबो फुदुंनानै जोङो लोंनो हायो